किचनमे काज करय के समय बहुत रास एहन काज होइत छै जाहिमे सहयोगके आवश्यक्ता होइत छै आओर बहुत लम्बा चलैत छै तऽ कनि गप्पो करय के मोन होइत छै जाहिसँ कि काम आओर हल्लुक भऽ जाए तऽ ओहि समयमे हम चाहब कि हमरा सङ्गे बैसिके केओ तरकारी काटय मे या हमरा रख रखावमे या कोनो चीजके टहल करय मे मदद करथि तऽ ओहिसँ काम बहुत आसान भऽ जाइत छै आओर सङ्गे कयलासँ कनि समयके भी अन्तराल नहि पता चलैत रहैत छै भागदौड़ कम भऽ जाइत छै आओर सङ्गे सङ्गेमे एक दोसरसँ कनि किछु उपदेशो भेट जाइत छै कि ई तीमनके कोनाके बनबियै कनि गढ़गर रहतै कि झोर कम रहतै या बेसी रहतै दुनू गप्पपर चर्चा होइत रहैत छै आओर ओहि समयमे ई फीलिंग्स होइत रहैत होइत छै अपनामे कि हम सही काज कऽ रहल छियै आओर ओहो हमर काजके शाबाशी दऽ रहल छथि तऽ दू गोटेसँ किचनमे रहलामे बहुत फायदा छै कखनहुँ दोसर किओ काज कऽ रहल छथि तऽ हमहीँ हुनकर टहल कऽ दैत छियनि आओर हुनका अकेला नहि फील होबय दैत छियनि एहिसँ हुनको ध्यान रहैत छनि आओर हमरा कहिओ अकेला नहि रहऽ दैत छथि हमरो सङ्गे आबि जाइत छथि करय लेल नहि करतथि तऽ बैसिके कमसँ कम गप्पे दै लेल बैसल रहैत छथि अपनासभके किचनमे एतेक स्थान तऽ रहिते छै कि लोक बैसके गप्पो दऽ सकैत छै आ किचनके काज हमेशा दू चारि गोटेके बीचमे होइत छै खास कऽ मिथिलाञ्चलमे एहि दुआरे कि एकटा विन्यास बनैत नहि छै किचेनमे बहुत रास विन्यास होइत छै तऽ ओहि स्थितिमे होइत छै कि अगर हम बड़ी बना रहल छी तऽ किओ ओकर झोर बनबैले तैयार रहथि तऽ बहुत नीक लागैत रहैत छै एहन स्थितिमे किचेनमे दू गोटे रहनाइसँ बहुत बहुत बढ़िआँ प्रश्न छल बहुत नीक लागल